गेमिंगमऽ वर्चुअल रियलिटीकऽ उपयोगकऽ बारेमऽ हमसभ बहुत चीज सोचैत छियै आओर सोचैत छिये जे केना करिके गेमिंगकऽ आगे बढ़बाक चाही आओर केना हम लो हमसभ खेलब गैमिंगमऽ हमर हमरासभक लेल क्रिकेट प्रि प्रिय छै क्रिकेटकऽ बारेमऽ हमसभ वर्चुअल रियलिटी कमिटीकऽ गठन करैत छियै आओर आओर उसमे ओहिमे एकटा कोच निर्धारित करैत छियै कोचकऽ हमसभ सर्वमान्य मानैत छियै आओर कोचकऽ कहलापर हमसभ आगे बढ़यकऽ कोशिश करैत छियै आओर रियलिटीकऽ बारे उपयोगसँ हमसभ आगे बढ़ेकऽ बारेमऽ सोचैत छियै आओर गेमिंगसँ हमसभ सोचैत छियै जे आगे आओर बड़ बढ़बाक चाही कऽ लेल बहुतसा चीज सोचैत छियै आओर कमिटी गठित करैत छियै आओर कमिटीकऽ सोचसँ आगे हम बढ़नेकऽ कोशिश करैत छियै